जेनाकि सरकार अखन हमरासभकेँ मधुबनीमे सरकारी हॉस्पीटल बनबैके योजना देलकै हेँ तऽ ओहि ओहिके लेल बढ़िआँ छै ग्रामीण क्षेत्रक लेल विकास हेतै ग्राम गाम घरमे डॉक्टरसभके बहाली कयल जेतैक बहुत नीक ओ व्यवस्था भऽ रहल छै हँ योजनाके तहत आओर आयुष्मान कार्ड हमरासभके भेटल यए जे आयुष्मान कार्डपर हमसभ अपन इलाज करा सकैत छी यथासम्भव इलाज भऽ जाइए जे भी अहाँकेँ सुविधा चाही से सरकारी योजनाके तहत ओहिके लेल जानकारीक लेल अखन दोसरसभ ई नहि छै जे कोनो बात नहि पता चलैत छै आइकाल्हि इण्टरनेटसँ मोबाइलसँ सभके जानकारी भऽ जाइत छै बहुत तरहक बातके जानकारी हमरासभके भेट जाइए सरकारी योजनामे बहुत तरहक छै जे लाभ लिअ अहाँ बहुत बढ़िआँसँ लाभ भेट जायत यदि सरकारी हॉस्पिटल बनि जाइत छै हमरासभके आसपासमे तऽ ओ बहुत फायदेमन्द रहतै गाम घरक लोक लेल बहुत नीक ओ बात छै आओर ग्रामीण ग्रामीण इलाकामे सरकारक योजना बहुत ज्यादा काज नहि कऽ रहल छनि अखन लेकिन धीरे धीरे ओ काज करतनि अखन बहुत तरहक बात भऽ रहल छै ओहि विषयपर